कोंकणी भाशेचें उलोवप म्हटल्यार कोंकणी ही गोंयची मुख्य भास गोंयकारां सगलीं कोंकणी उलयतात कोंकणी म्हटल्यार अशें आमकां शाळेन शिकयतालीं की ती एक इंडो युरोपीयन भास म्हणून आमचें गोंय पोर्तुगीज राज्यान पोर्तुगिजांनी आमच्या गोंयाक राज्य केल्लें म्हणून आमचें गोंयान पोर्तुगीज भास वेगळी आसा गोंयांतली आनी आतां कोंकणी भास वेगळी आसा थोडी आतां आमी पळय पँट म्हणटात तीच पोर्तुगीज कोंकणींत काल्सांव म्हणटात आमी आतां रब्बर म्हणटात पोर्तुगीज भाशेन ताका खोड खोडूरबर म्हणटात पेन्सिलीक आमी आतां पेन्सील म्हणटात ते पोर्तुगीज कोंकणीन लापीस म्हणटात अशें खुबशें किदें किदें आसा चमच्याक कुलेर म्हणटात चपलांक तीं व्हाणो म्हणटात अशें खुबशे किदें किदें आसा जें आमची कोंकणी जी भास आसा पळय ती खूब वेगळीवेगळी चेंज जायत गेल्या अशें म्हटलां की आतां अख्ख्या भारतान तीन ते चार मिलीयन लोक आसा ते कोंकणी उलयतात तेतून सद्द्यांक अशे सद्द्याक सद्द्यांच्या हिशोबान साठ परसेंट लोक ही भाशा उलयतात गोंयान तशेंच गोंया भायर गोंया भायर म्हटल्यार गोवा कर्नाटका बोर्डर जे कारवार बीन तशे गोवा महाराष्ट्रा बोर्डराचे हांगा पडटा पर्यां आयत तसले सगले आनी केरलान सुद्दां आमची कोंकणी भास खूब उलय उले उलयल्ली गेल्या म्हाराष्ट्रान म्हाराष्ट्राचे दक्षीण बागान चडशी उलयतात केरलाच्या उत्तर भागान उलयतात खरी कर्नाटकाच्या उत्तर भागान उलयतात आनी केरला काही जाग्यांचेर उलयतात हें जालें आतां भायलें गोंयांनूच पळयात तुमी गोंयान कोंकणी म्हणटा ती आतां आमी हिंदू रावता ख्रिश्चन रावतात मुस्लिमूय रावतात तेतून आतां हिंदूच लोकांचे भटां वेगळी भाशा उलयतात भटांची वेगळी भाशा आसतात बामणांची वेगळी भाशा आसता तितून आतां भटां वेगळीं उलयता भटां बामणां ही वेगळी उलयतात आनी आमी बाकीची लोकांनी आमी जातीन वयतात नायकां वेगळी उलयतात वेळीप आसा तीं वेगळी उलयतात गावड्या वेगळी उलयता तशें वाठीरा प्रमाणें सुद्दां भाशा चेंज जाता वाठारा प्रमाणें म्हटल्यार फोंडा तालुकान जी रावता ती वेगळी उलयतात मडगांवचे लोक कुंकळेचे लोक ते वेगळी उलयतात किद्याक वेगळी उलयतात म्हळ्यार ती चडशें क्रिस्तावांचीं घरां न्ही थंय सो तांची भाशा ख्रिस्तांवा सारकी वयता म्हापशाचे लोक वेगळी उलयतात तशें आतां पळोवंक गेल्यार सावंतवाडीची वेगळी जाता मालवणी कारवारची वेगळी जाता काणकोणची तर सामकीच कळटा मागीर साकळी लोकांची वेगळी जाता पर्यां बिचोले तांची वेगळी जाता आनी मयाचीं मयांकारांची तर सामकीच वेगळी जाता तशें आतां क्रिस्तांव रावता क्रिस्तांवांची कोंकणी पण ती वेगळ्याच भशेन उलयता आनी जे मुस्लीम हांगा रावूंक येता ते कोंकणी शिकून उलयता म्हणून ते किदें करतात आमची कोंकणी जे कोण कोंकणी उलयता हिंदूची आनी क्रिस्तावांची भाशा मिक्स करून ते उलयतात